हम काम वाम करके फुर्सत पाते हैं तो छत पे जाते हैं चिड़िया देखना पसंद हैं वहाँ पे चिड़िया भी देखते हैं मोर भी देखते हैं मोर देखते भी हैं अच्छा लगता है देख लेते हैं मोर वोर यहाँ पे छत पे चढ़ के देखते हैं खेत में दिखाई देते हैं छत पे भी आ जाते हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं दौड़ के देखते हैं मोर आए हैं चले देखने सब लोग देखने जाते हैं यहाँ से भी नहीं मन भरता है तो जाते हैं बगीचे में बगीचे में भी देखते हैं चिड़िया अच्छी अच्छी आती दिखाती हैं बहुत अच्छी अच्छी चिड़िया दिखाई देती हैं फिर जाते हैं दाना भी डालते हैं दाना डालते हैं चुनती हैं देखते हैं बहुत अच्छा लगता है सारी चिड़िया सब लोग चुन लेती हैं दाना देखते हैं वहाँ से फिर जाते हैं फिर बगीची में देखते हैं चिड़िया देख लेते हैं अच्छा लगता है उन लोग का बोल भी अच्छा लगता है कोयल भी बोलती है उनका सबका बोली भी बहुत अच्छा वहाँ पे जब देख लेते हैं फिर आते हैं पोखरा पे वहाँ पे भी देखते हैं चिड़िया लोग के वहाँ पे नहाती हैं नहा के निकलती हैं बाहर दाना वाना चुनती हैं दाना फेंकते हैं तो दाना आती हैं चुनने पोखरा के पास दाना वाना चुन लेती हैं और हम लोग अपन घूम टहल लेते हैं देख लेते हैं अच्छे से फिर वहाँ से देख वेख के चले आते हैं फिर घर फिर घर आके देखते हैं फिर जाते हैं दाना ओना डालते हैं छत पे चिड़िया आएगी चुनेगी हम लोग देखेंगे फिर डालते हैं दाना सुबह सुबह आती हैं चिड़िया आती हैं मोर भी आते हैं देखते हैं देख के विडियो भी बनाते हैं अच्छा लगता है जो वीडियो भी बना लेते हैं वीडियो बना के देखते हैं फोटो भी निकाल लेते हैं उसे भी देखते हैं देख रहे हैं मोर नाच रहे हैं उनका भी वीडियो बना लेते हैं और अच्छी चिड़िया पक्षी नीलकंठ ये सब चिड़िया कोयल भी बोलती है उनको भी वीडियो बना लेते हैं सब देखते हैं अच्छे से इतना अच्छा अच्छा चिड़िया यहाँ पे आई हैं देखने में देखने में मन नहीं भरता देखते हैं बहुत अच्छा लगता कि और देखें सुबह सुबह और सुबह उठे देखें दाना फेंके छत पे सारी चिड़िया आके चुनती हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है